मूंखे सिंधी ॿोली बि वणंदी आहे छो छाकाणि त मां सिंधी आहियां पर मुंहिंजी अहिड़ियूं काइ साहेड़ियूं आहिनि जेकी पंजाबी आहिनि त हिन करे मूंखे पंजाबी ॿोली बि अॼुकल्ह वणे थी ऐं हुन मां इहो सिखणु मिले थो उहो ॿुधाईंदी रहंदियूं आहिनि की कीअं उहो गुरूअ खां जवाबु घुरंदियूं आहिनि काइ बि शइ जो वचन कढाइ करे हां ना में सुबुहु सवेल उथी करे पंहिंजे गुरूअ जो नालो जपींदा आहिनि त इहे सभु शयूं हुननि मां सिखणु मिलनि थियूं ऐं उहो लोहड़ी त्योहार मल्हाईंदा आहिनि जो की मां हुननि सां गॾु वञी करे मां उहो त्योहार मल्हाईंदी आहियां जंहिंमें ॾाढो ई मज़ो ईंदो आहे